हमर घरमे अनेको प्रकारके बर्तन छै जैसे कि लोहिया करछुल छोलनी लोहियामे सब्जी बनय छै छोलनी चम्मच अनेको प्रकारके छै डेगची लोहिया सॉसपेन चम्मच कुकर अनेको प्रकरके छै डेगचीमे भात बनय छै दालि बनय छै सॉसपेनमे चाय बनय छै चाय बनय छै लोहियामे सब्जी बनय छै मछली मीट अनेको प्रकारके लोहियामे सब्जी बनय छै लोहियामे आ पेड़ा बनय छै अनेको प्रकारके मिठाइ बनय छै लोहियामे बुँदिया बनय छै जिलेबी लोहियामे बनय छै अनेको प्रकारके सामान बनय छै एहिमे अलग अलग बर्तन होइ छै उपयोग उपयोग होइ छै बर्तन बर्तन बर्तन हमार हमारे लिए खाना बनानेमे बहुत सहयोग होते है बरतन तावा तावापर रोटी बनय छै रोटी बनय छै इसपर रोटी बनय छै अण्डा बनय छै अण्डा बनय छै औ अण्डाके सब्जी बनय छै आओर अनेको प्रकारके सब्जी बनय छै लोहियामे आओर चम्मचसँ हम खाइ छियै बाटी होइ छै बाटीमे हम खाइ छी लेके छीपा होइ छै छीपामे खाइ छी लअके गिलास छै गिलासमे पानि दूध जल अनेको चीज उसमे पीते हैं गिलासमे छीपामे खाना खाइ छियै छीपामे खाना लअ कऽ खाइ छियै उ अनेको प्रकारके मिठाइ आओर जलेबी उसमे खाइ छियै